हेलो भैया स्विगी से बात कर रहे हैं मैं यासमीन बात कर रही थी मैंने कुछ खाने का ऑडर किया था एक बिरयानी थी और एक मटर पुलाव था मुझे खाना तो मिल गया लेकिन खाने के साथ रसीद भी मिलनी चाहिए थी वो जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है जी रसीद आप कैसे भिजवाएंगे क्योंकि मुझे उसमें देखना है कि मेरे साथ तो और कुछ ग़लत तो नहीं हुआ है क्योंकि टैक्स वग़ैरह भी आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें जोड़ कर भेजते हें तो आप रसीद भिजवा दीजिए मुझे पता लगना चाहिए जी मैं तो कितनी बार कर चुकी हूँ आपके यहाँ से खाना मंगवा चुकी हूँ बहुत बार कुछ कुछ समय तो खाना अच्छा भी आया है बुरा भी आया है रसीद तो हमेशा मुझे प्राप्त हुई है लेकिन इस बार मुझे रसीद नहीं मिली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग हाँ तो प्लीज़ कृपया कर के मुझे रसीद भेजें और आप रसीद कैसे भेजेंगे आप एक काम करिए वॉट्सअप के थ्रू भेज दीजिए वॉट्सअप से हाँ जी वॉट्सअप से तो आ ही सकता है हाँ वॉट्सअप से भेज दीजिए